हमारे चंदौली जिला में शिक्षा और रोज़गार के मामले में युवाओं के सामने बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे अशिक्षा गरीबी और कम रोज़गार बढ़ती जनसंख्या जैसे हम देखें हैं कि हमारे गाँव से कमती हमारा कमती गाँव है और ओ लेवा हम लोगों को जाना होता है तो हमारे बच्चों के लिए कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं और साधन के अभाव में बच्चों को दूर दराज़ स्कूल भेजने पे भी जो अभिवावक हैं वो परेशान होते हैं दूसरा है परिवार में गरीबी परिवार में गरीबी होने की वजह से भी बच्चों का जो अच्छा उचित देखभाल या शिक्षा का होता है वो अवसर वो भी प्राप्त नहीं कर पाते जब चार बच्चे हैं और रोज़गार नहीं है पैसे का अभाव है तो उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दे दी जाती है और दूसरा है संसाधन की कमी जैसे आने जाने में यहाँ पे याया यातायात के साधन की कमी होती है क्योंकि हमारे यहाँ पर साधन एक टाइम फ़िक्स है कि तीन घंटे पर चार घंटे पर एक तो आपको साधन कहीं जाने के लिए मिलेगा दूसरा है कि रोज़गार की कमी यहाँ पे दूर दराज़ तक अगर कोई बच्चा कम पढ़ा लिखा भी है और रोज़गार का अवसर प्राप्त करना चाहे तो भी उसे नहीं मिल मिल सकता है क्योंकि उसे रोज़गार प्राप्त करने के लिए दूर जाना पड़ेगा अगर ये पास में रहता तो वो कम आय में भी अधिक मूल्य पर पैसा कमा सकता था लेकिन उसकी उसके लिए भी उसको अभाव यहाँ पर एक चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ता है दूसरा है रोज़ गरीबी गरीबी में वी अगर वो चाहे तो या तो वो नौकरी करे या फिर पढ़ाई करे उसके अभाव में भी वो पढ़ाई अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकता जितना पढ़ना चाहता है उतना नहीं पढ़ पाता ना ही उसके माँ बाप उसको पढ़ा पाते हैं अशिक्षा की कमी भी कह सकते हैं रोज़ उसके रोज़गार की ज़िंदगी में क्योंकि उसके माँ बाप भी अशिक्षित हैं तो वो शिक्षा के बारे में उतने ज़ागरुक नहीं होते हैं और वो एक दिमाग में अपना मानसिकता बनाकर के बैठे रहते हैं कि अरे पढ़ लिखकर के क्या होगा अरे हम जो काम कर रहे हैं वहीं वो भी करेगा जैसे हम लोग को देखें हैं कि जैसे जो लोग लोहार का काम करते हैं वो ये नहीं वो अपने उस कार्य को ही वंशानुगत चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी वही करे अगर बच्चा पढ़ना भी चाहता है तो उनके दिमाग में वो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि जो हम कर रहे हैं वही मेरा ये बच्चा भी करेगा जो कि ये नहीं ये भी एक भ्रांतियाँ भी जो हैं वो भी कारण है बच्चों के सामने तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए